असांजे भारत देश में सभिनीनि खां महत्वपूर्ण त्योहारु होली दीपावली गणेश चतुर्थी चेटी चंड चालीहो हर कंहिं तरह जा जाम त्योहार ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि त्योहार जाम ईंदा आहिनि हुनमें दीपावली जी छुटियूं असांखे वधारे मिलंदियूं आहिनि दीपावलिनि जे छुटीअ में नवरात्रा में नवरात्रा पहिरियों ईंदा आहिनि नवरात्रनि में जाम धूम धूम सां डांडिया असां गरभा खेॾंदा आहियूं पोइ दशहरो ईंदो आहे दशहरे ॾींहुं रावण बि सजाईंदा रावण खे साड़ींदा बि आहियूं लाइटियूं दीवा दीपावलीअ जे टाइम ते सॼो असांजो देश रंग बिरंगी लाइटिनि सां सजायो वियो हूंदो आहे दिवाली ए टेम ते असां सफ़ाई बि कंदा आहियूं सॼे पहिरियों महिनो खनि असां सफ़ाईअ तयारीअ ते लॻी वेंदा आहियूं सॼे घर जी सफ़ाई कंदा आहियूं दीपावलीअ ए टेम ते पंज ॾींहं असां ॾीआ स ॾीअनि सां सॼो घरु सॼो शहरु ॾीअनि सां सजलु हूंदो आहे ॾीआ रखंदा आहियूं ॾीआ ॿारींदा आहियूं सॼो माना देश असांजो फटाकड़ा वठी करे ॿारींदो आहे मस्तु फटाकड़ा ॿारींदा आहियूं धाम धूम सां मौजियूं नचंदा आहियूं टिपंदा आहियूं पो वरी होली ईंदी आहे होलीअ में असां रंग रंग बिरंगी सॼो होलीअ सां सजाईंदा आहियूं ऐं दीपावलीअ ए टेम ते असां रंगोली बि पूॼींदा आहियूं सॼी रंगोलियूं मस्तु हर तरह जूं रंगोलियूं कोई कहिड़ो रंगोलियूं कंदो आहे सॼो रंग भंग सां भरजी वेंदो आहे ऐं होलीअ में होलीअ में असां रंग बिरंगी हिकु ॿिए खे रंग हणंदा आहियूं पाणीअ जी होला होली कंदा आहियूं गुलाल कंदा आहियूं हिकु ॿिए सां प्रेम सां रंग रंग भंग कंदा घियूं होलीअ ॾींहुं असां मेन ॻीहर संबोसा ॻीहर हिक ॿिए खे त्योहारु ते विराईंदा आहियूं ऐं असांई उतराण में उतराण में पतंग असां जॻाईंदा आहियूं रंग बिरंगी पतंग जॻाए करे उतराण लायूं असांजो मेन त्योहारु जूं लायूं विराईंदा आहियूं न्याणीयुनि खे ॾींदा आहियूं हर त्योहारु ते हर त्योहारु ते छुटियूं पतंग जॻाईंदा आहियूं त मस्तु टेरिस ते वञी करे धाम धूम सां पतंग जॻायूं इहे कयूं यानी हर त्योहार जो हिते मज़ो आहे हर त्योहार जी असां मौज कंदा झियूं हर त्योहार में बसि हिते गुजरात में भारत में मौज ई मौज आहे हरी ओम